سوشل ميڈيا نے فنون اور دستكارى ميں مصروف لوگوں كى كئى طرح سے مدد كى ہے ايک تو يہ كہ انہيں ايک پليٹ فارم فراہم كيا ہے جہاں پر وہ اپنے فن كو پيش كر سكتے ہيں ان كے شائقين و ناظرين بہ آسانى ان تک رسائى حاصل كرسكتے ہيں انہيں ديكھ سكتے ہيں ان تک پہنچ سكتے ہيں اسى طرح بہت سارى دستكارى كى چيزيں ايسى ہيں كہ لوگ انہيں كيسے بناتے ہيں اور وہ چيزيں كہاں پر فراہم ہو سكتى ہيں يہ سارى اطلاعلات وہ شوشل ميڈيا كے ذريعے لوگوں سے شيئر كرتے ہيں اور اس طريقے پر ان كے اپنے بزنس ميں يا ان كے اپنى تجارت ميں انہيں فائدہ ہوتا ہے ميں ميں ادب سے زيادہ دلچسپى ركھتا ہوں لٹريچر سے زيادہ دلچسپى ركھتا ہوں اس ليے ميں نے جو يو ٹيوب چينل فالو كيے ہيں وہ ادب سے لٹريچر سے متعلق ہيں خاص طور سے ريختہ كا ہندوى كا يو ٹيوب چينل اور دوسرے جو ريختہ كے جشن ريختہ كے يو ٹيوب چينل ہيں انہيں ہم نے فالو كيا ہے كيونكہ اس سے ہم ادبى دنيا كى سرگرميوں سے واقف ہوتے ہيں اور مختلف اديبوں كے انٹرويوز مصاحبے ہميں سننے كو ملتے ہيں ہم ان كے نقطہ نظر سے آگہى حاصل كرتے ہيں ادب كے بارے ميں وہ کچھ كيا سوچتے ہيں كس طرح كى ان كى تخليقات ہيں ان كے نمونے كيا ہيں ان كى اپنى ترجيح كيا ہے اس طرح كے بنيادى سوالات ہميں اس چينل كے ذريعے معلوم ہوتے ہيں اس وجہ سے میں اسے فالو كرتا ہوں